सरकारी योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ये अहम रोल अदा कर रही है इन योजनाओं के तहत कई ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र वालों को लाभ मिल रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किसानों को भी लाभ मिल रहा है जिसके तहत उन्हें साल भर में छः हजार रुपए दिए जाते हैं जो कि उनकी जरूरतों के हिसाब से बहुत ही बढ़िया कार्य है एवं सरकार की तरफ से यह योजना बहुत ही बढ़िया है एवं किसानों को लाभान्वित कर रही है एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी कई लोगों को घर उपलब्ध कराए जा रहे हैं हमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजनाओं का लाभ मिल रहा है